हम हमारे घर के आँगन और बगीचे में पक्षियों को आकर्षित करने के लिए बहुत प्रकार के सुझाव करते हैं जैसे चिड़ियाओं को आकर्षित करने के लिए घर के आँगन में धान धान डाली जाती है जैसे ही हम धान अथ्व धान या चावल के दाने डालते हैं तो चिड़ियाँ हमारे आँगन मेंं चावल के दाने खाने के लिए आकर्षित होती है जिससे कि हमें बहुत सारी संख्याओं में चिड़ियाँ दिखाई देती है और एक तरीके से हम उन्हें आकर्षित करते हुए उनका जीवन भी बचाते हैं और उन्हें भोजन पानी भी देते हैं हमारे हमने पक्षियों को दाना और पानी रखने के लिए बहुत सारे उपाय कर के रखे हैं हमारे घर के आँगन में हमने छोटे छोटे टांके बनाए हुए हैं जिसमें कि हम पानी डालते हैं पानी डालने से चिड़िया है कोयल है कौआ है वह आकर पानी पीते हैं और हम घर कि आँगन में दाना डालते हैं इस प्रकार से हमारे गाँव में हम आँगन में पक्षियों को व्यवस्थित रख सकते हैं और जीवित रखने के लिए उनका उपाय दे सकते हैं